जोंनि ओनसोलनि राजखान्थियारि हान्जाफोरखौ जों नायोब्ला जोंनि जिखिनि समाजनि गासै जौगाथाइनि थाखाय बिसोरो जोबोरैनो गोसो होथाबनायखौ जों नुनो मोन्दों थारैनो बिसोरो जोंनि ओनसोल जौगाथाइनि थाखाय बिसोरो खामानिखौ मावगासिनो दं आरो इयुनावबो मावबाय थागोन बेनि थाखाय जोङो थारैनो जोबोद गोग्गानाय मोन्दों बिसोरो जोंनि थाखाय एबा फरायसाफोरनि थाखाय बिसोरो मोनसे बिथांखिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ थुलुंगा होदों जेराव गियान सोरां बिथांखि बे बिथांखिनि गेजेरजों बिसोरो बे बिथांखिनि गेजेरजों बिसोरो फरायसाफोरनि जिउखौ मानि थिग बिसोरनि फरायनाय आरो मुं थिसन्नाय बेफ्राव जोबोरैनो गोसो होदों आरो बेखौ नायदों बे बिथांखिनि गेजेरजों बिसोरो सेक रान्ना होयो आरो बिदिनो ओनसोल जौगाथाइनि थाखाय बिसोरो जिखिनि बेंगुरा दङ ओनसोलनि खाना खुजा आइथिं लेंग्रा लेंग्रि बिसोरो बिथां बिथांमोननि थाखाय बिसोरो आरो अनसाइ बिथांखिनि गेजेरजों सेकखौ रानना होदों गाव